नमस्ते

हाँ हाँ सर

सोगौन के थोड़ा महँगा पड़ेगा सर जी हाँ इससे तो महंगा है इससे आम का थोड़ा सस्ता पड़ेगा वही चालीस रुपये से लेकर साठ रुपये अस्सी रुपये तलक सीट

यह सुखूआ को हो गया तो अस्सी रुपया हो गया इसका मुगर थोड़ा सस्ता है आम का आम का थोड़ा सा वह डाउन हो गया है जी जैसे जैसे लकड़ियाँ हैं और जैसे आरामदायक जिस इस अब जो जिसका कहेंगे उसका हम दे देंगे हाँ हाँ छाहीं रहना है ना कोई दिक्कत नहीं है यह नहीं कि घाम में रखना है पानी बुनी में भिजे भिजेगा अलमारी ही बनाना है ढालना है बनवाना ही है

चल ठीक है सर आरामदायक बनवा दे रहे हैं कितनी चाहिए आपको पचहत्तर पचहत्तर गो कब चाहिए सर जी

पंद्रह मई बीस मई को तो बंद ही हो रही है हाँ हाँ तब जून चलिए जून में ले लें जू जून के लास्ट में लीजिए जून जुलाई में ठीक है ठीक है बनवा देंगे आपको पचहत्तर से ही बनवाकर भिजवा देंगे किस कहाँ भिजवाना है सर जी अच्छा जैसे हम आपके यहाँ बबुल भिजवाएँगे तब ना चलिए एक कुर्सी का वही पड़ जाएगा तीन सौ मान लीजिए

ठीक है सर ठीक